ہلو السلام وعلیکم میں احمد بات کر رہا ہوں جی میرے کو گائڈ کرنے کا ہے میں حیدرآباد میں نیا آیا ہوں ٹورسٹ سینٹر کے لیے میں بنگلور سے آیا ہاں فرسٹ ٹائم آیا نہیں میں اکیلا آیا ہوں یہاں پہ جو بھی ہے حیدرآباد میں جو مشہور چیزیں ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں میں نہیں وہی جو مشہور چیزیں ہیں وہیں پہ جاؤں گا میں میں ایک دو دن کے لیے ہوں

ہاں چلا جاؤں گا نہیں نہیں ٹرین سے آیا ہوں میں اکیلا اچ ہوں میں

نہیں جیسے سہولت ہے ویسا جاؤں گا میں جس میں اچھا لگتا ہو اسی میں جاؤں گا میں میں کل جاؤں گا ایک دس گیارہ بجے صبح میں مارننگ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اوکے شکریہ